मेरे पक्षी निरीक्षण रोल के सलीम अली जी हैं जिनको बचपन से ही बहुत पक्षियों का शौक था उन्होंने पक्षियों के लिए बहुत सा बहुत सारे बाग़ बगीचों में उनके लिए घर बनाया और बहुत से अच्छे से ख्याल रखते थे जैसे कि पेड़ों पे भी उनके लिए घर बनवाते थे और इनका रहन सहन बहुत ही अच्छा बन बनाते हैं जैसे कि उनको बहुत ही अच्छा लगता था वो बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखते थे और पक्षियों के लिए बहुत सारे घर भी बनवाए हैं और बहुत ज़्यादा ही अच्छी तरह से ख्याल करते हैं उन्हें बहुत ही अच्छे लगते हैं पक्षी बचपन से उनका बहुत शौक था जैसे कि उनको घर बनाना पक्षियों का रहन सहन रखना और उनके लिए बहुत घर बनाना पेड़ पे भी वो घर बनाते थे और उनका रहना सहना बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखते थे और बहुत लोग क्या करते हैं उन बहुत लोग ये करते हैं कि पक्षियों को पहले पालते हैं फिर बाद में उनको नुकसान भी करते हैं बट ऐसा नहीं करना चाहिए पक्षी भी एक जीव हैं जो उन्हें भी आज़ादी मिली है पर ऐसा बहुत लोग नहीं करते हैं और का ये ग़लत मत करना कि पालो फिर उनको नुकसान पहुँचाओ ये बहुत अच्छे पक्षी होते हैं जिनको अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए जैसे कि सलीम अली जी ने रखा है और बहुत ही अच्छे थे वो